भैँसीके लेल जइसे भुस्सा खरीद कऽ आनयके पड़ैत हइ फेन ताहिके बाद हरिअरी काटल जाइ हइ हरिअरी आनि कऽ कुट्टी काटै हइ कुट्टी काटि कऽ सानी लगबै हइ सानी लगा कऽ फेन दूध दूहै हइ दूध दुहि कऽ फेन घी निकालै हइ घी निकालि कऽ सेंटर दैत हइ सेंटरमे फेन पर्ची काटि कऽ दै हइ एतेक नहि एतेक फैट उइट हइ दूधके ताहिके बाद एगो फेन भऽ गेल बकरी फेन ब् बक महिँसी तऽ ओकरा धुऐत हइ नहाबैत हइ सभ चीज करै हइ आ ताहिके बाद भऽ गेलै एगो बकरी फेन बकरी फेन चारामे खि अथि चरबै लए लऽ जाइ हइ चरा कऽ घास काटि कऽ आनै हइ घास दै हइ खिअबै हइ फेन खुद्दी चुन्नी सभ मिलबै हइ जानवरवला ताहिके बाद हो गेलै तइमे बक अथि सुग अथि कहै की कहै हइ मुर्गी मुर्गीकेँ भुस्सा देल जाइ हइ तरमे बैठयके लिए भुस्सा दऽ कऽ फेन ओकरा अथि पिअरका ग मक्कइके दर् अथि दै हइ खुद अथि खिअबैके लिए दाना दानाके बाद ओकरा फेन पोसैत हइ पोसि कऽ पालन कऽ कऽ ताहिके बाद ताहिके बाद फेन ओकरा खिअबै हइ फेन ओ बड़ होइ हइ जइसे खिअबैके बाद बड़ होलाके बाद फेन मुर्गीकेँ फेन अथि अथि सभचीज मुर्गीकेँ पोसै हइसभ चीज कयल जाइ हइ आब जइसे मुर्गीके जइसे दाना भऽ गेलै मुर्ग अथि मुर्ग अथिला कुन्नी चुन्नी सभचीज मिला कऽ दएल जाइ हइ से बकरी अथिके स् खिअतै मुर्गीकेँ मुर्गीकेँ फेन ओकरा सभचीज कयल जाइ हइ जइसे दाना भऽ गेलै मक्कइ पिअरकी मक्कइके दाना खिएलक किछु अथि सभचीज देलक कहलक मुर्गी तऽ ई चीज खेतै ओ चीज खेतै से पोसयतै सभचीज कयल जाइ हइ एगो भऽ गेलै बकरी बकरीकेँ फेन नहाओल जाइ हइ धुअल जाइ हइ सभचीज कयल जाइ हइ ताहिके बाद फेन बकरीके चरा उरा कऽ आनि कऽ बान्हल जाइ हइ धोऽ धाऽ कऽ फेन ओकरा घरमे ओछरा पोछरा बिछायल जाइ हइ खिअ अथि बान्हल जाइ हइ बान्हि कऽ आ ताहिके बाद फेन ओछरा बिछा कऽ फेन ओकरा बच्चाकेँ बकरीकेँ सभकेँ घर कयल जाइ हइ घर कऽ कऽ सभ चीज कऽ कऽ राखल जाइ हइ आ ताहिके बाद फेन उठै हइ तऽ फेन बाहर कयल जाइ हइ बाहर कऽ कऽ फेन दुअरा घर अङ्गना जइसे दुअरा उरा बहारि सोहारि कऽ चञ्च कऽ कऽ फेन दोसर ओछरा पोछरा बिछायल जाइ हइ सभचीज कयल जाइ हइ सभ चीज कऽ कऽ ताहिके बाद

तऽ फेन अथि कयल जाइ हइ जइसे बकरीके बच्चा पिआयल जाइ हइ ईसभ चीज काम उएहमे सभ मेंटेन कयल जाइ हइ जइसे घास भुस्सा सभ आनल जाइ हइ सभ खिआ खिआयल विाआयल जाइ हइ फेन ओकरा धोअल जाइ हइ धोऽ पोछि कऽ फेन चिक्कन कऽ कऽ राखल जाइ हइ सभचीज कयल जाइ हइ सभ चीज राखल जाइ हइ से बकरी छकरी सभचीज